हाँ हलो हँ उपलब्ध है कौन सा आम लीजिएगा मालदा है मालदा है पिपया है फजली है बम्बईया है किसनभोग है कौन लीजिएगा

हाँ मिठुवा है मिठुवा मालदा है आम है बम्बईया है लले हँ जर्दा भी है जर्दा है जर्दा मालदा है फजली भी है क्या हाँ तो सुक्कुल है लेकिन तो सुक्कुल थोड़ा सा खाने में खट्टा लगता है मालदा लीजिए सबसे अच्छा मालदा आम है खूब मीठा रहता है उसमें पूरे फूल गारंटी है आम्रपाली है जो न उ ज़्यादा उतना मीठा नहीं है उ उसका भी टेस्ट अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा आम मालदा लगेगा आपको इसमें फुल गारेंटी मिलेगा मालदा के लिए बम्बईया लीजिए उसमें भी फुल गारेंटी मिलेगा आपको हाँ सिंदुरिया है वो है सिंदुरिया है तो तो सिंदुरिया आम थोड़ा सा खट्टा उट्टा खट्टा मीठा लगता है हँ हँ बथुआ आम है लेकिन बथुआ आम का अभी सीजन नहीं हैं वो अभी कच्चे है बथुआ आम का अभी सीजन नहीं हुआ है हाँ हाँ भदहिया बोलते हैं तो अभी उसका सीजन नहीं है अभी मालदा का सीजन है अभी मालदा है पिपया है फजली है अभी माल उपलब्ध है लेकिन उसका अभी सीजन नहीं है उ सब थोड़ा लास्ट में होता है मालदा का आपको अभी सौ रुपये के जी मिलता है बाज़ार में अभी न अभी ताज़ा ताज़ा नया अभी फ़ल है तो इसलिए अभी रेट टाइट है जर्दा वही अस्सी अस्सी हो जाएगा सत्तर पचहत्तर मिलेगा सुक्कुल तो साठ रुपए के जी है उ अभी सत्तर तक सत्तर का मिलेगा बोलें तो हम सारा पचहत्तर का मिलेगा किसका वो जर्दा है अभी साठ पैंसठ चलता है